हैलो आं म्हाराज होर ठीक ओ खरे खरे होर केह् लाये दा अच्छा अज्ज कियां कीता चेत्ता अच्छा अच्छा ओह् इंया बड़ा मिगी बी निं ऐ पता बा इंया इक्क आवा दी जेह्ड़ी ऐ ओह् आवा दी पेंशन आह्ली स्कीम ते बंदा अगर कोई सत्तरें सालें कोला उप्पर ऐ ते उसी पेंशन लग्गी सकदी अगर नुहाड़े घरै आह्ला नौकर निं ऐ ते नुहाड़ा आधार कार्ड चाहिदा इक्क ते ओह्दा राशन कार्ड चाहिदा बक्खरा ते इक्क अद्धा फोटो अगर कोई नुहाड़ा कोई जां लत्त भज्जी दी जां डिसेबल ऐ ते बंदा ओह् उसी बी मतलब आधार कार्ड फोटो ते राशन कार्ड बक्खरा लग्गना ते बाकी जेह्ड़ियां होङन ते तुसें ओह् पचैंत घर सनाई ओड़गा तुसें गी ओह् ओह्दा बी होग ठीक